हम लोगन ट्रेन में बैठते हैं जब ट्रेन आता है मुगलसराय से बैठते हैं तो ट्रेन में बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेन में का बोला ला कि उसमें हर व्यवस्था रहता है लैट्रिन रहता है बाथरूम रहता है का बोला ला कि सोने के सीट रहता है उपर से सो नीचे भी सो बीच में भी सो पंखा रहता है उसमें लाइन रहते है एक से एक समान बेचने वाला आते हैं कहीं फुलकी आते हैं कहीं चाट आते हैं कहीं अंडा रोल आते हैं कहीं समोसा आते हैं पापड़ आता है खीरा आता है चना आता है हरा फूजने भूजने वाला हर प्रकार का का बोला ला कि उसी में दिन रात भर दिन भर आता है ट्रेन चल चलती चल जाती है हम लोग देखो दिल्ली जाता है देखने के लिए दिल्ली घूमे उसी में ट्रेन बर दिल्ली में हैदराबाद में का बोला पूना है गुजरात है बंबई है का बोला ला कि इसी इसी जगह हरियाणा है हरिद्वार है सबरो हम लोगन घूमते हैं जाते हैं उसमें बहुत व्यवस्था ट्रेन में मिलता है ट्रेन में इतना व्यवस्था मिलता है कि उतना व्यवस्था कहीं नहीं मिलता है ट्रेन में इसलिए कि ट्रेन में सारी सुविधा मिलता है सीट अगर मिल गया तो खूब ऊपर सोकर सुत्तो अपन पंखा चल रहा है उसी में पानी मिलेगा उसी में पैखाना उसी में लैट्रिन उसी में बाथरूम उसी में हर समान मिलता है यह किसिम किसिम के समान आते हैं दिन भर सुबह आता है दोपहर में आता है रात में आता है दो बजे आता है फिर चार बजे भोर में आता है अपन पियो दिन भर में तो दस बार तो चाय आता है चाह के पिए खातिन कि अपन पिओ उसी में ऐश करो बहुत दूर दूर कटियाना है तो का बोला लुधियाना है इसी इसी जगह हम लोगन घूमे जाते हैं ट्रेन में तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इतना बढ़िया लगता है कि जस का बोला ला कि कहे के नाही कि हम लोग सफ़र में जाते हैं सब सखी भी मिलते हैं तो कहते हैं कि चलो हरिद्वार चलेगा तो हरिद्वार जाते हैं दिल्ली जाते हैं और का बोला ला कि पूना में जाते हैं एक सेक का बोला ला कि महाराष्टिन होती हैं इतनी अच्छी अच्छी लगती हैं उन लोगन का भाषा अलग रहता है बाकी हम लोगन भी समझ जाते हैं उसका भाषा दूसरा नहीं समझ पाएगा हम लोगन समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं मामा कहती हैं ओहर काे ओहर का महाराष्टिन मामा कहती हैं कि या मामा मौसी कहती हैं इहे सब बोलती हैं वहाँ उसमें लिए लिए खातिन के अब ऊ ट्रेन जो होती है पहिया लगता है जनाते हैं कि चल ही नहीं रहता है छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक करते है कितना रिस में चलता है देखने से तो ऊ उसी में न हिलता है न डोलता है चुपचाप से अपना चल चला जा रहा है जन जा रहा है कि चली नहीं रहा है बाकी बाहर से देखने के बाद कितना दूरी ट्रेन गई थी चल जात बा ट्रेन कुछ दूर पर जाती है ट्रेन तो गाड़ी गाड़ी खड़ी हो जाती है टेसन के लगे जहाँ टेसन रहता है वहाँ खड़ी हो जाती है तो उसी में हम लोगन का बोला ला कि उतरकर पानी नास्ता कुछ ले लेते हैं नहीं तो ट्रेन में रहते हैं तो ट्रेन वाला तो खुद हीं आता बोकी मोकी लेकर सब बोकी बोकी लेकर आते हैं झोली में बनाकर चना है मटर है भुजिया है तो पराठा है तो पूड़ी है यही सब लेकर आते हैं कि जिसके पास पैसा होगा ऊ लेला बादाम लेकर आते हैं तो खीरा लेकर आते हैं उसी पर केला है जो केला लेके ऐसे ऐसे केला लेकर आते हैं वहाँ पचीस रुपया दर्जन केला मिलता है उस जगह तो पचीस रुपया दर्जन का केला है सेव मिलते हैं बीस रुपया किलो का तीस रुपया किलो का पचास रुपया किलो का जैसा ला उसी तरह से लेकर हम लोगन खाते हैं उसे खाते खाते घूमते चल जाते हैं घूमने में चार ठे छः ठे दस ठे सखी लोगा जाते हैं मेहरारू सब बटुरते हैं तो चलो घूमने के लिए भाड़ा लगेगा तो का करें हम लोगन घूमेंगे घूमते फिरते हैं सगरू हरिद्वार जाते हैं हर मंदिर जाते हैं हम लोगन मंदिर तरे बहुत प्रयास करते हैं जितना दूरी दूरी जाते हैं जहाँ बस जाती है बस आई है ओ बस से का बोला ला कि दूरी दूरी हम लोग गए थे का बोला मथुरा भी गए थे हर जगह गए थे हरिद्वार भी गए हैं जगह जगह घूमने खातिन कि इतना टाइम टाइम से हम लोग वहाँ घूमते हैं घूम घूम फिर के पन्द्रह दिन का टूर रहता है कहूँ कोई के बीस दिन का टूर रहता है कोई का एक महीना को जो जिससे जैसे गाड़ी जाती है उसी तरह हम लोगन फिर लौटकर आते हैं घर पा अपने